हाँ हम जानवर की देखभाल करते हैं और इसमें काफ़ी लोग हमारी मदद करते हैं हमारी मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सभी लोग जानवर की देखभाल में मदद करते हैं हूँ हमारे घर में बहुत से जानवरे पाँच सात भैंसें है और दस दस या बीस बकरियाँ भी हैं भेड़ भी हैं तो हम सभी लोग मिलकर सब कार्य करते हैं सबका दूध भी निकाल दे उनको इधर से उधर बांधते है चारा डालते हैं बांधने का जगह भी हम अच्छे व्यवस्थित रखते हैं हर रोज़ वहाँ की साफ़ सफ़ाई करते हैं और पोछा ओछा लगाते है बिल्कुल व्यवस्थित बांधने के लिए लिए भी भी हम बहुत अच्छे शैडो बनाते हैं एकाक्ष अलग अलग एक बड़ा सा घर जैसा बना देते हैं मैदान और उसमें सबको बांधते हैं अलग अलग हर रोज़ वहाँ पर साफ़ सफ़ाई करते हैं उनको व्यवस्थित टाइम पर पानी पिलाते हैं उनको चारा डालते हैं और यह काम एक इन्सान तो नहीं कर पाता है सभी लोग मम्मी हुई पापा और फेम एम परिवार में जितने भी लोग होते हैं सभी लोग टाइम टाइम से करते हैं काम उनकी देखभाल करते हैं और जानवरों को हम एक शैडो में जैसे की एक कक्ष बनाते हैं उनके लिए अलग से और उनको वहाँ पर अच्छे व्यवस्थित तरीके से बांधते बांध देते हैं और वहाँ पर सफ़ाई भी हम हर रोज़ उसको धुलते भी झाड़ू वाडू निकालते धुलते हैं सभी वहाँ अच्छे से रखते हैं सफ़ाई का ध्यान और खाने पीने का भी अच्छा ध्यान रखते हैं और उस हर मतलब बकरियों की देखभाल हुआ भैंस के देखभाल करना हुआ या भेड़ की देखभाल करना हुआ अगर किसी को कुछ दिक्कत होती बीमार हो जाता है या उसको कहीं कुछ भी हो जाता है उसका उपचार भी करवाते हैं अगर डॉक्टर बोलता है की गंदगी में रह रहा है तो वहाँ पर सफ़ाई भी अच्छे तरीके से करते हैं और इसमें सभी परिवार के सभी लोग मदद करते हैं और उसमें हम जानवरों को भी अच्छे कक्ष में अच्छे बनाकर उसमे कक्ष में रखते हैं वहाँ पर फैन पंखा लगाते हैं बीच में ताकि गर्मी में पंखा लगा तो उनको मच्छर वच्छर रहे तो काटे नही कभी हो जाए तो इस तरह से पूरे आसपास का वातावरण पूरा साफ़ रखते हैं और उनको बिल्कुल एकदम शुद्ध चारा खिलाते हैं ताज़ा फ्रेस चारा खिलाते हैं और तो अच्छा दूध दे सके वह और सभी लोग हमें भी बकरी की देखभाल करते बिल्कुल ऐसे की एक माँ अपने बच्चे के देखभाल करती है बिल्कुल ऐसे ही बकरी की देखभाल करती हूँ भैंस की भी करती हूँ और बकरी के बच्चे तो इतने अच्छे होते है की उस उनको तो बिल्कुल इतना मन करता है की उनको अच्छे से रखो और अच्छे देखभाल करो और जब वह इधर उधर घूमते हैं और चिल्लाते है में में की आवाज करके तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा लगता है की बहुत मस्त उनको देखने की हमको देखभाल करने की हमारी बहुत उत्सुकता बढ़ती जाती है